हैलो कौन जी कहिए हाँ है उपलब्ध है आप बताइए कौन कौन से फूल चाहिए आपको रोज़ के तो अभी चालीस रुपये किलो चल रहे हैं और लिली के है अस्सी और गेंदे के सौ के सम्थिंग सौ रुपये नहीं नहीं हमारे यहाँ सब फिक्स है डिस्काउंट नहीं मिल पाएगा आपको वैसे कितने चाहिए सारे मतलब सारे फलोंवर हाँ हो जाएगा हमे गेंदे के थोड़े मँगवाने पड़ेंगे कल कितने बजे तक चाहिए आपको छः बजे तक ठीक है मिल जाएंगे लेकिन वो जो डिलेवरी बॉय आएगा तो उसका चार्ज अलग से देना पड़ेगा ठीक है तो आप फिर मुझे ऑनलाइन करेंगे या फिर कैश जी जी इसी नंबर पर ठीक है धन्यवाद मैडम